हमलोग हमरा सूनीके समान जेबे के जैसे मॉल छै घर से दूर पूर्णियामे घर हर तऽमॉल पूर्णिया मॉल जाइ छियै सामान ऊमान लाबएके लिए तऽ भाड़ा लगी जाइ छै बीस रुपैया जैती मॉल जाबै के लिए बीस रूपआ मॉल से घर आबैके लिए बीस रुपैआ चालीस रुपैआ भाड़ा सामान ऊमान ख़रीदै छियै तऽ मॉलमे तऽ कोनो मोल भाव तऽ नहिए होइत छै इसलिए मॉल मॉलमे समान खरीदै छियै बस आओर थोड़ा घूम फिर लै छियै पूर्णियामे जैसेकी विकाश मार्केट छै वहाँ समान लै छियै तऽवहाँ मोल भाव हो जाइ छै जैसेकी घुमैके लिए विकाश मार्किटसँ जे घुमैके लिए मॉल ई सब जगह जाइ छियै तऽ चालीस रुपैआ तऽ भाड़ा लगी जाइ छै लेकिन मॉलमे तऽ कोनो मॉलमे तऽ कोनो मोल भाव नहि होइ छै लेकिन सामान खरीदय जाइ छियै जे पूर्णिया विकाश मार्केटमे वहाँ मोल भाव हो जाइ छै किछु भी चीजके दाम कम कर दै छै जैसे कॉपी किताब लाबैके लिए भी पूर्णिया ही आबै छी दुकान छोटा मोटा दुकान छै ओकरे के लिए कॉपी किताब लए के लिए पूर्णिया ही आबै छियै पूर्णिया से ही सामान ऊमान लै छियै कॉपी किताब लै छियै यहाँ विकाश मार्केटसँ कम करके दै छै तऽ दुकानमे बेचै छियै कॉपी लै छियै कलम लै छियै बहुत सारा सामान सब दुकानके पूर्णियासँ ही लै छियै तऽ भाड़ा लग जाइ छै बहुत जादा जैसेकी घुमै ऊमैके लिए चली जाइ छियै मॉल ऑल जैसेकी पूर्णियामे छै मॉल ओपरसँ लाइन बाजार पर मॉल छै हरदा से ले के लाइन बाजारके भाड़ा साठि रुपैआ लगै छै अइती जइती आओर बस स्टैण्डसँ लए कऽ बस स्टेशनके भाड़ा चालीस रुपैआ अइती जइती बस